मछली पकड़ने के लिए हम लोग जाल का प्रयोग करते हैं बंसी का प्रयोग करते हैं उससे नहीं होता है तो भाला एक पक्षा आता है उसका प्रयोग करते हैं तलाब में उससे होते हैं नदी में नदी में हम लोग कांटे का प्रयोग करते हैं कांटे से भी मछली पकड़ते हैं घंटे दो घंटे में खाने जुगुर पकड़ लेते हैं मछली हम लोग समुन्द्र में तो जाल लगाना पड़ता है जाल से पकड़ते हैं मछली पोखर ओखर में वह मच्छरदानी होता है उसी से हम लोग पोखर में मछली पकड़ते हैं थोड़ा सा समय बिताने के बाद मछली खाने जुगुर हो जाता है तो उसको फिर पकड़ना छोड़ देते हैं ज़्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं बंसी का बंसी से मछली पकड़ने में आनन्द कुछ और मिलता है बड़ी बड़ी अगर मछली है तो ख़ैर वह जाल आता है एक जो उसको जाल को मलाह लोग नचा के फेंकते हैं वह जाल का हम लोग प्रयोग करते हैं उसी से एक जाल दो जाल पकड़ते हैं मछली उससे ज़्यादा अगर थोड़ा यह हुआ तो पानी नहीं है कम है तो उसको फिर मच्छरदानी आती है मच्छरदानी से हम लोग छानते हैं मछली छोटी मछली जो रहती है डेरवा कोठिया अंगारा ये सब ये सब हम पकड़ते हैं